असांजे शहर में भई ॾाढी सुठी हिकिड़ी प्राकृतिक सुंदरता थियल आहे ऐं प्रसिद्ध आहिनि हुते जा आस्थानु भई जीअं पर्वत आहिनि वॾा वॾा झरना आहिनि खेता आहिनि त भई असां जीअं वेंदा आहियूं घुमण फिरण या भई सभु पाण में मिली करे बसि करे यात्रा करण वेंदा आहियूं त हुन में ॾाढो वॾो माना खेत ऐ नदियूं वदियूं हूंदियूं आहिनि हुते विच ते पोइ पंहिंजा टिफ़िन विफ़िन ठाहे पाण में गॾिजी सभु खणी वेंदा आहियूं त माना ॾाढो माना मज़ो ईंदो आहे ऐं ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे कि सभु पाण में गॾिजी वेंदा आहियूं ऐं हुते वञी करे घुमी फिरी करे मस्तु इंजॉयमेंट करे ईंदा आहियूं हुन खां पोइ कि भई हिते जे के आसिपासि में असांजे शहर में भई मानियल शेह ऐं शहर जूं शयूं आहिनि भई जीअं त जोगणीनाथ आहे हिते जोगणीनाथ में बि हरियाली आहे मस्तु झूला वग़ैरह लॻियल आहिनि खेता आहिनि ऐं अन नदियूं आहिनि नदियुनि मां झरनो वहंदो आहे त हू बि ॾिसण लाइक़ु आहे हुन खां पोइ भई कोटेश्वर महादेव आहे ऐं हुन खां पोइ आशापूरा माता जो बि मंदरु आहे असांजे कच्छ में ऐं हुन खां पोइ वरी लखपत गुरुद्वारो आहे हुते बि पुठियां झरना आहिनि नदियूं आहिनि त हुते बि माना ॾाढो सुठो लॻंदो आहे